و علیکم السلام جی بولیے

اب تو اب سہرسہ آئے ہوئے ہوئے ہے آپ جی سہرسہ کیا آپ سپول میں جو بھی جیسی کان جیسی کانون ویوستھا ہے جو بھی ہے جو بھی آپ سپول میں جو بھی آپ ایکسپریئنس کری ہو اسی طریکے کا رہتا ہے کچھ ایسا ڈفرینس نہیں ہے کہ یہاں الگ الگ ہے یہ پر یہ ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا ہے پر اتنا نہیں ہے ڈفرینس کہ آپ وہاں کیسا ہو رہا ہے یہاں بھی ڈی ایم آفس ہے یہاں ہمارے سہرسہ میں ایس پی آفس ہے کچہری ہے میئر ہے اپ میئر ہے بہت سارے لوگ ہے آپ جی نہیں پولیس پولی وہ تھانا تو وہاں بھی ہوتا ہوگا تھانا یہاں بھی ہے آپ یہاں بھی کمپلین کروگے اگر آپ کو کچھ پریشانی ہوتی ہے تو یہاں بھی اتنے ہی اسپیڈ سے ایکشن لیا جائے گا جیسے آپ کو سپول جلع میں لیا جاتا ہے اور اور آپ کی بات آپ چاہوگے تو آگے پہنچا سکتے ہو جیسے آپ کو پولیس اسٹیشن جاتے ہو آپ کے بات کو باتوں کو نہیں سنا جاتا ہے تو آپ ڈی ایم آفس جا سکتے ہو ایس جی آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا نا کہاں پہ سہرسہ میں پولیس اسٹیشن کہاں پہ ہے ایس پی آفس کہاں ہے یہ سب جی یہ آپ کو ڈی ایم اگر ایسا کچھ ہے یہ پولیس اسٹیشن تو اس کے پاس ہے یہ ڈی وی روڈ ہے اس کے تھوڑا آگے ہے پولیس اسٹیسن جی ٹھیک ہے میں آپ کا آپ کا یہی والا واٹس اپ نمبر ہے جی میں ساری انفارمیشن آپ کو کلیکٹ کر کے آپ کو پہنچا دیتا ہوں آپ دیکھ لینا